बोलिए हँ बैठिए अभी बिहारमे पूर्ण शराबबंदी चलि रहलै हइ आ ओकरा प्रति ठीक छै अगर कहय कोइ दारू जी बोलिए हम्मे तऽ पूरा मुस्तैद छबै करिए लेकिन अपनेके लोग भी सही कहै छै जागरूक होइए जहाँ देखिए जे सड़क पर लोग घूमि रहलै हइ या फिर दारूके कही शिकायत चलि रहलै हन कोइ पी रहलै या कोइ बेच रहलै हन तऽ ओकर सूचना तुरत पुलिस थानामे दिए ठीक ने तभिए ई सुधैरि पइतै नहि तऽ हँ जी जी एकदम पूरा मुस्तैद रहिए ओकर बाद देखिए हम्मे आर पूरा छियै अखन मुस्तैद छियै कहै पड़बै जी जी हँ हँ तेकर नहि तऽ ओ अपने जहाँ जहाँ सूचना दै छियै या कहीं से सूचना हमरा आबै छै तऽ हम तुरत ओहि पर कार्रबाइ करै छियै ठीक ने जैसे शराब बंदीके उल्लंघन नहि हुएके चाही इसीलिए शराब जहाँ भी देखियै पी रहलै या फिर कोइ बेच रहलै हन ओकर सूचना पुलिस थानामे दियै कहीं भी ओकर बाद जी बिल्कुल होइ के चाही हँ हँ एकदम हमलोग ओसब हम मुस्तैद छियै पूरा की काहे पर महिलाके साथ कोइ अभद्र बैबहार नहि हो नहि ओकरा साथ कोइ छेड़खानी करय ने उल्टा पुल्टा करय ने कोइ किछु बोले ठीक ने एकरा लिए हम पूरा छियै एकदम जी जी एकदम हुएके भी यही चाहिए की महिलाके प्रति किसी प्रकारके अभद्र नहि होइके चाही ओकरा से सुरक्षा मिलैके छै हर ओकर बाद ई छै से महिला सुरक्षा महिलाके सुरक्षा दीयैके छै साथे साथ सड़क पर जे चलै छियै ओहिमे भी एकदम सतर्कता बरतिए ठीक ने हेलमेट पहिनके गाड़ी से चलिए हमेशा बायाँ से चलिए ताकि लोग सुरक्षित अपने भी सुरक्षित रहबै लोग भी सुरक्षित रहतै हँ हँ जी जी जी ठीक